ہمیں دوڑنے کی عمر تو ہماری رہی نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں باغیچوں میں ٹہلتے ہیں کھیتوں میں گھومتے ہیں آپس میں ملتے ہیں جلتے ہیں اور جو ینگ مین ہیں انہیں دوڑنا ضروری ہے صحت کے لیے اچھی چیز ہے بچہ دوڑ لگائے تو بہت ہی اچھی چیز ہے جتنا زیادہ سے زیادہ منیمم کم سے کم کم سے کم دو کلو میٹر تو دوڑ لگانا ہی چاہیے ہر بچوں کو جو بھی اٹھارہ سال سولہ سال سترہ سال بیس سال پچیس سال تک کے بچوں کو دوڑنے میں کامیابی ملے گی اور اس کو صحت مند رہنا ہوگا اور صحت مند رہنے کے لیے یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ جتنا دوڑ لگا لے جتنا ورزش کر لے جتنا یوگا کر لے اس کے فائدے کی چیز ہے وہ آج کے بچے دوڑنا کم جانتے ہیں لیکن کھانا بہت زیادہ جانتے ہیں لیکن ان چیزوں کے لیے ہم بہت زیادہ سکچم نہیں ہیں کیونکہ بچے جتنا دوڑ لگاتے ہیں اتنا اچھا ہے بچے کو دوڑنا ضروری ہے اور دوڑنے میں تعریف کی جاتی ہے ان بچوں کی جو اچھے سے اچھے رنگ لیں اچھے سے اچھے دوڑ لگائیں کم سے کم دو سے ڈھائی کلو میٹر دوڑ لگائے پر ڈے مورننگ میں جتنا مورننگ میں جلدی جگے اور وہ دوڑ لگائے اتنا اس کے صحت کے لیے اچھی چیز ہے بچے کو دوڑنا بہت ہی اچھی چیز ہے اور ہم اپنی عمر میں بھی خوب دوڑ لیے خوب ورزش کر لیے اچھی طرح سے چل لیے